आमगेल्या गोंय राज्यांत सालसेत तालुको आनी बार्देज तालुक्यांत खूब लोक रावतात तेचे कारण म्हळ्यार थंय डेवलॉपमेंन्ट भरपूर जाला बरें तरेचे रस्ते बरें तरेचे बस स्टेंन्ड प्लस एरपॉर्ट थंय दोनूय कडेन लागीं प्लस रेल्वे स्टेशन हाका लागून थंय लोकसंख्या चड

ह्या दोनूय तालुक्यांनी दोन प्रमुख शहरां आसात बार्देज तालुक्यांत जे मुखेल शहर आसा तें म्हळ्यार म्हापसा आनी साश्टी तालुक्यांत जे शहर आसा तें म्हळ्यार मडगांव मडगांव हे गोंयातले सामकें फामाद आनी चड लोक रावपाचें शहर आता शहरांनी लोक खुबच गर्दी करून रावतात खुबच लोक रावतात ताचे कांय बरें फायदे आसा आनी लुकसाणय आसा आता फायदे म्हळ्यार कितें जर शहर जितले व्हड आसता थंय सोयी भरपूर लोकांक मेळटा उदारणांत बरी हॉस्पिटलां शिकपाची बरी बरी आस्थापनां वेगवेगळ्यो शाळो कॉलेजी भुरग्यांक शिकपा खातीर सगळें कितें लागीं लागीं आसता त्याच पद्दतीन भुरग्यांक जर एखादें आपल्याक खेळा भितर जर कितें विकास करपाचो आसा खंयचीय गेम तेका तर डेवलॉप करपाची आसत जाल्यार ती बी बऱ्या पैकी हांगा करपाक मेळटा कित्याक गांवांत ह्यो चडश्यो गजाली आसनात शहरांत सगळें कितें कितें लागीं लागीं आसता जाय त्या तरेची वखदां घेवपा खातीर फर्मासी तांकां आसता खेडेगांवांनी एकाच एक किंवां दोन कितें तरी फार्मास आसता आनी ती बंद जाली जाल्यार लोकांक खूब अडचण जाता पूण शहरांनी तशें ना शहरांनी जायत्यो फार्माशी आसतात तांका लागून लोकांक जाय त्या वेळाचेर चोवीस वरां सुद्दांन सर्वीस दिवपाची फार्माशी शहरांनी आसतात आनी ताका लागून तांकां तो एक बरो फायदो जाता त्याच पद्दतीन जायत्या प्रकारे रस्ते आसतात अशें न्ही की एकच रस्त्याचेर गांवांनी कशें आसता एका एक किंवां दोन अशें रस्ते आसता खंय तर कितें ट्रेफिक प्रॉब्लम जालो जाल्यार सगळें ब्लॉक जाता पूण शहरांनी तशें आसना जाय तें रस्ते आसतात ह्या एक रत्स्याक प्रॉब्लम आसत जाल्यार दुसऱ्या रस्त्यान वचपाक मेळटा सो तें शहरांक खूब बरें आसता त्याच पद्दतीन पूण शहरांचे नुकसान म्हाका दिसता फायद्या परस नुकसान चड आसता आता नुकसान म्हळ्यार कितें शहरांनी जायत्यो चोरी जातात लोक सुरक्षीत उरनात कोण केन्ना कोणाचो खून करतलो कोण कोणाची कितें पाकिट चोरतलो किंवां कोणा कितें मारतलो हे कांयच सांगपाक जायना सो ताका लागून शहरांत आपल्या भुरग्याक हातांक घट्ट धरुन व्हरुंक पडटा कितेंच तुगेले सामान किंवां भुरगो शहरांत सुरक्षीत आसतलो अशें कोणाच्यान गेरेंन्टी दिवपाक जायना कितें जातले ते सांगपाक जायना कोण तुका गाडी ठोकून वयतलो किंवां कोण तिगें हातांतली बेग किंवां पर्स किंवां तुगेले पाकीट मारतलो हेंय सांगपाक जायना कित्याक सगळ्याकच धांवपळ आसता कोण कोणाक खंय पळयना त्याच पद्दतीन पोल्युशन जेका आमी प्रदुशण म्हण्टात इतलें तुमकां सांगता प्रदूशण आसा त्या शहरांत खूब गाडी आसले कारणान गाडयांतल्यान फोर टु व्हीलर फॉर व्हिलरांतल्यान जायतो धुंवर येता थंय वेगवेगळो शहरां कडेन लागींच खंय ना खंय तरी इंन्टस्ट्रीअल इस्टेट बी आसता तातूंत वेगवेगळ्यो कारखाने धुंवर सोडटा गाडी तर चालूच आसता दीसभर रातभर आनी ह्या धुंवरांतल्यान हवा सामकीं प्रदूशीत जाता ताका लागून शहरांत रावपी लोकांक खोकली दमा थंडेचे खूब त्रास आसतात हेल्थ आरोग्यांक खूब त्रास सोंसचें पडटात सो थंयचे जे उदक आसा किंवां त्या शहरांक लागीं उदकान जर एकादो व्हाळ व्हांवता आसता जाल्यार तो व्हाळ म्हणटो तो कसोच तुमकां निवळ दिसचो ना शहरांतलो सगळो कचरो सगळे बिल्डिंगातलो कचरो तुगेल्या दुकाना वयलो कचरो हॉटेलांतलो कचरो सगळो त्या गटारांतल्यान लागी आसल्या न्हंयेत सोडप जाता आनी थंयचें ते उदक किंवां ती न्हंय सामकी दुशीत जाता हाचेर एक बेस्ट उदारण म्हळ्यार आमगेल्या मडगांव शहराक तेंकून साळ न्हंय म्हणटा ती व्हांवता ह्या साळ न्हंयेत तुमकां उदक निवळ म्हणटा तें दिसचे ना सामकें काळें काळेंच जाल्ले आसता कितलेशें तातूंतले जीव जंतूं किंवां नुस्तीं ही सुद्दां मेलां ह्या प्रदुशणांक लागून सो शहरांत आमकां प्रदूशण जायत्या प्रमाणांत पळोवपाक मेळटा दुसरें बंगले फ्लेट चोरांनी फोडप हे सामकें सर्रास रातचे सुद्दां तुगे केन्ना फ्लेट फोडटलो घर फोडटले किंवां फ्लेट फोडटले म्हण सांगपाक जायना सो चोरी भरपूर प्रमाणांत जाता सो दिसान सुद्दां फ्लेट फोडटात त्याच पद्दतीन तुगेले

चोर सामकें मोकाटपणान फिरतात गाडी सुद्दां चोरी जातात गाडी तुगेली दवरलेली त्याच जाग्यार उरतली हे सांगूंक शकना इवन गाडयेचे टायर सुद्दां कोण काडून व्हरता इतलें शहरांक खूब नुकसान आसता कितें जातले ते सांगपाक जायना सो शहरांत प्रदूशण भरपूर प्रमाणांत आसता शहरांत फ्लेट फोडपाचें घरां फोडपाची बंगले फोडपाचे हे प्रकार घडटाच घडटा चोरी जाता एक्सिडेंन्ट जातात तुगे आरोग्य बिगडटा कोण कोणाक वळखनां मनीसपण ना अशें साबार प्रॉब्लेम साबार शहरांतले वायट आमकां परिणाम भोगूंक पडटा तरी पूण लोक लोकांक गांवांत रावपाचे सोडून शहरांकच रावपाक आवडटा हे इतलें सगळें भोगून